वैसे घुड़सवारी करना सभी को पसंद होता है लेकिन यह सबके बस की बात भी नहीं होती है कि घुड़सवारी सब लोग कर सकें घुड़सवारी करने की चाह तो बहुत लोगों के मन में होती है लेकिन वह काफ़ी बार डर जाते हैं कि घोड़े पर बैठने से कतराते हैं डरते हैं और यह बात सही भी है कि सभी को ऐसे बिना किसी विशेषज्ञ के या फिर जो वह प्रॉपर तरीके से चल रहा और कर रहा हो उसके बिना संरक्षक के बिना यह करना भी नहीं चाहिए घुड़सवारी के लिए तो एक शरीर बेहतर शरीर का जैसे यह एक चा गर कोई भी गाड़ी चलानी हो तो उसके लिए गाड़ी का अगर अच्छा होना ज़रूरी है तो उसके साथ में ही जो गाड़ी चलाने वाला हो वह भी अच्छा हो तभी बात बनेगी वर्ना फिर एक्शीडेन्ट होने के बहुत सारे चांसेज बन जाते हैं वही ऐसे ही घुड़सवारी में भी है कि अगर घोड़े के साथ साथ घुड़सवार का भी फ़िट और फ़िटनेस बहुत ज़रूरी है उसके लिए कि उसे अच्छा ही होना ही चाहिए वर्ना फिर जब मेल मिलाप नहीं बनेगा तो फिर दिक्कतें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं तो इसीलिए दोनों का फ़िट होना बहुत ज़रूरी है उसमें घुड़सवार के फ़िट होने के लिए तो बहुत है कि यह उसका वज़न बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए उसकी लंबाई भी सामान्यता हाँ मतलब कि एक होनी चाहिए फ़िलहाल तो को कुछ ऐसे भी होते हैं जिनकी हाइट नहीं है लेकिन तब भी एक अच्छी होनी चाहिए और घुड़सवारी के लिए तो यह करने से पहले जो है हम घोड़े से वह उसपर बैठने जा रहे हैं तो उसके पहले हमको भी कई एक्सरसाइज़ कर लेनी चाहिए जैसे हम दौड़ने के पहले बहुत सारी एक्सरसाइज़ कर लेते हैं कोई भी जिम करने से पहले एक्सरसाइज़ कर लेते हैं वैसे ही घुड़सवारी भी एक प्रकार की वह है तो उसके लिए हमको पहले से ही कुछ कर करना चहिए और उसके लिए ध्यान देना चहिए यह नहीं कि हम बस उठे और घुड़सवारी करने लगे इससे दिक्कतें हो सकती हैं शरीर के लिए भी और घोड़े के लिए भी और किसी अन्य व्यक्ति के लिए भी यह दिक्कत का कारण बन सकता है और समस्याएँ उत्पन्न हो सकती हैं तो सबसे पहले तो यह है कि अगर घुड़सवारी करने जा रहे हैं तो का यही काम मेन मुख्य काम हम यही कर सकते हैं कि अपने शरीर को सबसे पहले खोलना चाहिए कि हाँ थोड़ा उठक बैठक अच्छे से लगा लें एक उससे भी शरीर खुल जाता है अपने आपको शरीर कमर में हाथ रख कर उसको घुमा लें या फिर कमर के बल आगे की ओर झुक जाएँ उसको अपने पैर को इस्ट्रेट रखके थोड़ी देर खड़े रहें और थोड़ा कूद उछल कूद लें जिससे शरीर की वह हो जाए थोड़ा अपने शरीर को इहे हिलाए डुलाएँ ताकि यह शरीर अच्छे से खुल जाए बाहर की ओर वह हो जाए यह करना ज़रूरी है और इससे शरीर खुल जाएगा तो अच्छा भी रहेगा बहुत सारे यह होते हैं कि उसमें मापकों का ध्यान रखना होता है कि हमारा शरीर अच्छे से खुला रहे और हम कोई भी वह अच्छे से कर सकें तो वैसे वैसे तो सामान्य घुड़सवार जो हैं रेसिंग के लिए जो वह जो से होते हैं फिर वह होते हैं उन उन उनको तो विशेष ज्ञों के उसमें भी बहुत जा अच्छी ट्रेनिंग दी जाती है लेकिन जो सामान्य गाँव में चलाने वाले फिर या फिर नॉर्मल वह हैं तो उनको हम वैसे उपयोग कर सकते हैं उनका कुछ विशेष ध्यान देना होता है कि अपने शरीर को खोल सकें और वैसे बढ़ा सकें तो ऐसी बातों का हमको ध्यान रखना होगा